ہم اپنی تربیت میں بہت ساری چیزوں کو شامل کرتے ہیں جو کہ ہمارے ماس پیشیوں کو ٹھیک ہونے میں مدد کرتی ہے جیسے کہ کاربوہائیڈریٹ دوڑ کے دوران سریر کو ارجا پردان کرنے کے لیے کاربوہائڈریٹ مہتوپورن ہوتا ہے اسی طرح پروٹین ہماری مانس پیشیوں کے لیے آویشیک ہے شواستھ بشا یہ ارجا کا مہتوپورن سادھن مانا جاتا ہے اسی طرح پانی جو ترل اوستھا میں رہتے ہیں تاکہ سنتلن بنانے میں مدد کرتے ہیں دور شے پہلے ایک شنتلن بھوجن کھانتے ہیں جیسے کہ کاربوہائیڈریٹ اور پروٹین دور کے دوران پندرہ سے بیس منٹ میں تھوڑا سا پانی پیتے تاکہ ڈی ہائڈریشن کی کمی نہ ہوں ای ٹی سی بہت سی ساری چیزیں ہوتی ہیں جیسی وہ ہم اپنی تربیت میں شامل کرتے ہیں دور کے بعد پریاپت ماترا میں پانی پیتے ہیں تاکہ شریر میں پانی کا لیول بنا رہے دوڑ سے پہلے بھرپور پانی پیتے تاکہ شریر میں شریر ہائیڈریٹ رہے دوڑنے کے سمے ڈی ہائڈریٹ نہ ہو